आतां म्हाज्या कडेन एल पी जी आसा पूण तेंचे रेट बगून गेल्या आतां ती नाका जाता सगळ्यांकडे पयलीं आसलेली सगळीं पयलीं वाफारतली पूण आतां तेंचे रेट हाय जाल्लेले आसा सगळीं लोकां हें करून एल पी जी घेवन पूण ते खूब पयशे तेंचे खूब पडटा पयलीं कशीं लोकां चुडीर रांदताली लांकडां आसताली पयलीं सगळीं मेळोन लांकडां वयतालीं तीं रानान मेळोन सगळीं लागीं करताली घेवन येताली तेंचे सगळें एकठांय करून तेंकां माथ्यार तेंचे भरें करून बीन घरा हाडटालीं सगळ्यांचे कशें अशें मेळोन आसलेले आनी आतां तेचे आतां तें कांयच ना रानान लांकडाय ना आनी कांय ना सगळे एल पीचेर सुद्दा रेट सगळो पयशे हाय जाल्लेले आसा पयलीं पयलींची लोकां कशी लांकडां लागीं करून तांकां हाडून पावसां सगळीं पावसा खातीर सांठोवन दवरताली किद्याक लागून तर जेवणाकक मेळटाली उदका पोंदा उजो घालून न्हांवपाक मेळटालें म्हणून पूण आतां तशें कांयच जायना आतां रानांतलीं लांकडां सुद्दां कापले जाल्यार तिचेर कारवाय जाता तेचें अशें हें जाता सोमते कितें तरी हे जाता कंप्लेनट जाता जावं आनी कितें जाता आतां एलपीचे कितले म्हणून पयशे वाडलां लोकांनी म्हणून गरीब लोकां म्हणून कितें म्हणून करतली तेंच्या बाबड्यांकडेन पयशे ना ती म्हणून खंय म्हणून वयतली लांकडाक आपल्या जाल्या कारवई जाता थंय तेंचे कंमप्लेनी जाता लांकडांचो चुलीचो उजो केलो जाल्यार पोल्युशन जाता म्हणून कंमपलेन जाता लांकडां कापलें म्हणून झाडां कापता म्हणून कंप्लेट जाता सगळेचेत किदें ना किदें आसा लोकांचे पयलीं कशें आसले बरें आसलेले हाडली लांकडां लायली चुली घरान धुंवर जालो तरी कांय दिसान आसलेले आतां तो धुंवर लोकांच्यान नाकान वयता तोंडान वयता सगळीं लोकांक तेचो त्रास जाता पूण पयलीं पयलीं आसलें तेन्ना ते चुलीर रांदलेल्या जेवणाची बरी टेस्ट येताली लोकांक चव लागताली पूण आतां जे गॅस सिलीिंडराचेर रांदता पय तेची कांयच चव ना म्हणून लोकांक ही दुयेंसां जाता हें जाता ते सगळें आतां हे आर्टिफिशयल येयलां म्हणजे अशे चड सगळे गॅस वयले इललेक्ट्रीिका वयले तसलें येयला पयलीं अशें कांय नाहलेलें पयलीं सगळे लोकां चुली रांदताली ती लांकडां हाडून सगळें हें करतालीं सगळे सगळेंचुयर जातले चडशे लोकांचे आनी तेन्ना सगळीं जवा लोकां लाकडां हाडू वयतरीेन्ना सगळीं मेळटालीं सगळ्यांचे अशे चड अशें हें जाताले पूण आतां तशें पोवपाक गेल्यार कांयच ना आणनी आतां एल पीजीचे पयशे कितले वाडलां लोकांक बाबडे्यां गरीबा ती म्हणून कितें करतली तशें जश एल पी जी दिसा म्हयन्याच्या म्हयने पयशे वाडत आसता तेंचे परत ते कटकटी हे तेंच बुकींग करा परतून ते परतून तेंचे हे कले स्किमी आसता कितें आसता तें बरा तेंचो परत परत तेंकां नंबर लिंक जाय हें जाय तें जाय तेंचें सगळे खूब किदें किदें खूब तेंचें हें किदें किदें पयलींचें कशें आपलें बरें आाडलें लाकडां हाडलेली आनी घातलेली चुडीन कोण तो कडकड नाहलोलो पूण आतां सगळेंत तेंकां म्हणजे एलपी जाल्या थंयच्यान खुबूच अशें सगळ्यांक प्रोब्लम जाता तेंचो खूब किदें किदें तेंचे खूब किदें किदं असो प्रोब्लम आसा लोकांक